हेल्ल' नोङो माबा बोरमा फिसिदों नङा होनबा बोरमा मेन्दा अ माबेसे बुरजाना अ होनबालाय आंनो नांगौमोनहाय बिदिनो दामफोरा बेसे बेसे होनदों आङो माथामसो लाबो नांगौमोनहाय नैबे खालि फुजा जाहां जाहां माबा एसे माबानो एसे माबा नागिरदोंमोन नालाय एसे एरैनो फान्नाय एसे एरैनो पार्ति जानाय बायदि खालामनो नागिरदोंमोन आङो नायहैनाय जागोन दे नोंहाबो माबाबाय एसे खमायलायदो नोंनोबा थैया आंनाबो थैया दाम दर जालायलायबा लाबोगोन आङो दे थांनाया आङो र' सोलाबनाया गाबोन समफोर सोलाबो ना सोलाबा थांनानै सायज बायजखौ नायनांगोन होनबासो दाम दर खालामजागोन नङाबालाय बोरैथो नुवा खोनायाथ' खालाम जानाय नङा सायज फोरखौ नायनांगोन आरो एक्स'ल' बिदिबा र' आङो माब्ला सोलाबो थांनानै माबाजागोन दे रायज्लायलायजागोन गमानो गैयाहाय नै न'खराव संसार जानाय जामेलाथार फिसा फिसौ फोरोंनाय मानाय बिनि इसे बिनि इसे इनकाम खालामनो सानो माथो जाथारा नोंहासो

लोमजानाय साजानायबो जोबा गरमबो बारा जारलाथार ए देह दे औ थांगोन औ